हून आह्ली न्यूज इ'यै कि जम्मू कश्मीर बिच्च सारे बच्चें दा दसमीं ते बाह्रमीं बोर्ड आह्ले बच्चें दा रिजल्ट आए दा ते सारें गै बच्चें गी मतियां मतियां मुबारखां न जेह्ड़े जेह्ड़े बच्चे पास होई ऐ दे बड़े सारे बच्चे न जि'यां बहुत शैल शैल नम्बर लेइयै अपने अपने उं'दा अपने घरै आह्लें दा ते मैडमें दा अपना ते मास्टरें दा ते स्कूलै दा नांऽ रोशन कीते दा ते उ'नेंगी मतियां मतियां मुबारखां न ते इ'यै साढ़े ताहीं इसलै खुशी दा म्हौल ऐ हून आह्ले दिन ते इ''यै साढ़े ताईं एंटरटेनींग ते इंटरेस्टड न्यूज बी ऐ जेह्की चला दी ते उ'ऐ'' रिजल्ट आह्ला लेइयै बड़े सारे बच्चें शैल नम्बर लेइयै मठाइयां बण्डियां पूरे म्हल्लै ते इ'यै इस थमां जैदा खुशी दी गल्ल होई गै नीं सकदी ऐ सारें हा बड्डी खुशी इ'यै कि बच्चे शैल मेह्नत करन शैल शैल नौकरियां करन ते अस इसदे च गै बहुत खुश आं